गेलेमु गेलेनायजों गामिनि सुबुंफोरा मा रोखोम मुलाम्फा मोनो गेलेनायजों अनेक मानसिया साख्रिबो मोनो अनेक मानसिया बिदिनो देहाफ्रा राफोद रुफोद जायो बिदिनो गामि ओनसोलफ्राव बिदिनो खेला होयोब्ला गामिनि मानसिफ्रा बिदिनो दखान सखान होनानै खेलानि मुङाव अनेक गामिनि मानसि बाहायनो नुजाफैथियो नुजाफैयो नुजाफैनायजों सुबुंफ्रा समाजारि बिदिनो सुंजाबलायनाय जायो गेलेनाया मोनसे जोंनि गामियारि मानसिनि थाखाय गोनां गोनांथि दङ बेनोसै आरो